भारत अगर कहल जाय तऽ बहुत तरह के त्यौहार भारत मे प्रतिवर्ष मनायल जाइ छै जेकरा मे सऽ अगर महत्वपूर्ण बोलल जाय तऽ होली दिवाली दशहरा दुर्गा पूजा इत्यादि बहुत सारा छै तऽ होली के त्यौहार होली के त्यौहार भारत मे सबसे ज्यादा पवित्र मानल जाइ छै जेकरा मे कि एम्हर मतलब कि छुट्टी भारत देल जाइ छै ताकि होली के त्यौहार के बढिऑं सऽ अपना सबके मनाओल जा सकै जाहिसॅं कि दिवाली दिवाली के त्यौहार भी भारत मे बहुत अच्छा से मनाओल जाइ छै आओर सबसे महत्वपूर्ण मानल जाइ छै इस तरह भारत मे बहुत तरह तरह के त्यौहार छै जैसे होली दिवाली दशहरा इत्यादि बिहार मे छठि पूजा ई सब बहुत जादा फेमस छे आओर इसमे छुट्टी देल जाय छै